हेलो हमे अश्विनी बोलै छिकै हमे तोरा ई रेस्टोरेन्टके कि होटल इमराल्ड ने ई तऽ होटल इमराल्डमे हमे ऑडर करै चाहै छिकै हमरा जन्मदिन छिकै हमरा हमरा परिवारमे एक हमरा भाँजी छिकै ओकरा जन्मदिन छिकै ओकरा जन्मदिन छिकै तऽ ओकरा लिए ऑडर हमे सनी करैलए चाहै छिए चाइनीज चाउमिन ईसब फास्ट फूडमे ऑडर करै चाहै छिए समोसा वमोसा ई सबमे ऑडर करैलए चाहै छिए जइसे समोसा छिकै तऽ समोसा पचास पीस समोसा पचास पीस जलेबी पचास पीस रसगुल्ला उजलाके पचास पीस काला रसगुल्ला ऑडर करैलए चाहै छिए सब ऑडर लिखि लिए आओर थोड़ा सामान फेर हमरा शामके छह बजे तकमे भेज दिए सामान ठीक हमे लोकेशन व्हाट्सएपपर भेजि देबऽ तोरऽ ठीक लोकेशन आओर पेमेम्ट वेमेन्ट जे हेतऽ ने हमरा व्हाट्सएपपर भेजि दिहऽ तऽ हमे ऑनलाइन पेमेन्ट हेतै तऽ ऑनलाइन करि देबै करि देबै ठीक